सद्या तरी आमचे कडेन गोरवां ना पण सपोज गोरवां आशिल्ली जाल्यार म्हजो उहक्रम आसतालो सकाळचे तांकां उठलो की कितें तरी खावपाक दिवपाचे उदक दिवपाचे आनी मागीर तांकां रानां व्हरपाचो चरोवपाक रानाच्यान दनपारचो तांकां एक न्हय आसा थंय व्हरपाचो उदक दिवपाचें आनी परत रानां घेवन चरोवपाक व्हरपाचो परत सांचे घरा हाडपाचो घरा हाडलो की तांकां उदक न्हाडोवपाचें आनी परत तांकां पेज नाजाल्यार कुणो कितें तरी खावपाक घालपाचे आसो म्हजो उपक्रम आसतालो